राजस्थान का जोधपुर एक राजपूत साम्राज्य की सिटी थी जब राज योद्धा ने मेहरांगढ़ क़िले में अपना क़िला बनवाया था ये शहर भारत और विदेशों में लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है हर साल लाखों लोग भारतीय वास्तुकला की एक झलक पाने के लिए राजस्थान की यात्रा करते हैं और आस पास के रेगिस्तान मैदानों का भी भ्रमण करते हैं एक महत्वपूर्ण संस्कृति के ऐतिहासिक शहर जोधपुर भारतीय उपमहाद्वीप में एक ज़रूरी जगह है चौदह पर्यटन स्थलों और जोधपुर में करने के लिए चीज़ें मुख्य है मेहरांगढ़ का क़िला है तुर्जी का झालर है तथा इसे तुर्जी के बावड़ी के भी नाम से जाना जाता है उमेर भवन पैलिस संग्रहालय है जसवंत थड़ा है उमेर मेहरी टॉट स्कूल है घंटा घर है मंडोर गार्डन है बालसमंद झील है रानीसर और पद्मसर झील है कायलाना झील है राय का बाग़ पैलेस है ऊंट की सवारी है ख़रीदारी है स्थानीय भोजन चाय का है यदि जोधपुर की यात्रा की योजना कुछ लोग बनाते है जो जोधपुर के इन श्रेष्ठ परलों को जानकारी लेना भी बहुत आवश्यक है मैं जोधपुर का मेहरांगढ़ क़िला पंद्रहवीं शताब्दी से भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है जोधपूर के प्रत्येक स्थानों में से ये स्थल बारह सौ एकर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पहाड़ी की चोटी पर भी स्थित है नीचे के मैदानों में लगभग बीस मीटर से एक सौ बीस मीटर उँचाई तक है तथा तुर्जी का झालर स्थूप तुर्जी का झलर स्टेपवेल जोधपुर में घूमने के लिए बहुत उल्लेखनीय स्थल है तथा उमेद भवन मेहास्थ महीना के एक होटल एहोला के होटल में एक हिस्से के अगुत के लिए खुला रह गया है